ठाणे ज़िले जे अंदरि छोकिरियुनि खे ॿारनि खे पढ़ण लाइ छा छा तकलीफ़ियूं आहिनि मां हेठि ॿुधायलु हीअ तकलीफ़ूं आहिनि ठाणा ज़िला जे अंदरि ॿ शहर आहिनि हिकु ठाणा कोपरी कॉलोनी ऐं हिकु उल्हासनगर इहे ॿ शहर आहिनि की जिते सिंधियुनि जी तइदादु वधारे आहे त हिते ॿारनि खे राज्य भाषा ठाणा ज़िला जेको आहे उहा महाराष्ट्रा में थो अचे महाराष्ट्रा जी राज्य भाषा आहे मराठी त हिते असांजा सिंधी ॿार जेके आहिनि जेके नियाणियूं आहिनि हिननि खे मराठी ॻाल्हाइणु वारा कोन आहे त मराठी लैंग्वेज में थोरा वीक था थियनि हिन वीक जे करे वाधारे ॿार खे घटि मार्कूं मराठी सबजेक्ट में थियूं अचनि या त उहे मराठी सबजेक्ट खणनि ई नथा थर्ड सबजेक्ट लैंग्वेज चयईं करे उहे सिंधी खणनि था त इन करे हुननि खे हिते मराठी लैंग्वेज वीक आहे त नौकिरीअ लाइ जिते बि हिते सरकारी नौकिरियूं महाराष्ट्रा राज्य में खपनि मराठी लैंग्वेज में वीक आहिनि हिन करे हुननि खे नौकिरी मिलण में तकलीफ़ थी थिए पर प्राइवेट नौकिरियुनि जे अंदरि असांखे मराठी जी ज़रूरत कोन आहे पर सोशल स्टेटस जे अंदरि असांखे मराठी घटि थी अचे त हुते मराठीअ में पाण मराठनि सां ॻाल्हाइण में थोरो हिकु वेझो पण थो अचे इन करे सोशल स्टेटस बि घटि थो थिए सरकारी नौकिरियुनि में बि असांखे मराठी सबजेक्ट कोन वीक आहियूं या असां न खयां आहियूं इन करे नौकिरियूं बि असांखे नथियूं मिली सघनि इन करे ॿारनि खे मराठी लैंग्वेज भले स्कूल में न पढ़नि पर उहा पर्सनल लेवल ते मराठी सबजेक्ट मराठी लैंग्वेज पढ़णु ज़रूरी आहे की इन्हनि जे नौकिरी बि जल्दी मिलंदनि एजुकेशन बि मिलंदनि ऐं सोशल स्टेटस बि वधारियो हूंदो